बर'फोरनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोम गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा जेरै फालि लांदोंमोन बिदिनो दासिमबो फालिलांगासिनो दङ जेरै बाथौ धोरोमा मोननै मोननैआ गावस्रा जाबाय मोनसेया बोलि होनाय मोनसेया बिबार आरो बिदिनो दैदेनगिरि हिसाबै बेखौ एथ'बां मिन्थिला दैदेनगिरि हिसाबै बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय सोरमोन बे बाथौ धोरोमनि गायसनगिरि आरो बेखौ आं मिथिला आरोखि जेरै बै समाव जोंनाव ख्रिस्टान धोरोम गैयामोन गोदो गोदाय गोदो भारतखौ जेरै इंराजफ्रा सासन खालामफैदों बै समनिफ्रायसो नोङो ख्रिस्टान धोरोम फैदों